ओ आङो दा बड'लेण्ड इउनिभारचिटियाव एम कम सेमेस्टार सेकेण्ड सेमिस्टार फरायगासिनो आरोना जोनि बे इउनिभारचिटियावहाय आङो फरायनानै गोबां मोजांथार मोनदों बिदिनो जोंहा नलेज फेसथिभेलबो जानानै थांबाय फार्स टाइम नलेज फेसथिभेल जादों जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारचिटियाव गोबां जायगानिफ्राय माखासे गिदिर गिदिर मानसिफोर फैनानै जोंनो गोबां माबा माबि फोरोंना थांदों बेफोरखौ जोङो गोबां माने नलेज मोनदों आरो बिसोरनिफ्राय आरो बेल' नङा जोंहा गोबां प्रग्रेम लानाय जायो आरो क्लासाबो जोंहा प्रेजेनटेसन होबाय थायो बेफोरखौ आङो बेफोरनिफ्राय आं गोबां नलेज मोननायनि थाखायनो गोबां मोजां मोन्दों आरोना ओ आरो स्पर्टस जायो जों स्पर्टसआव बाहागो लायो बयबो ज' ज' खारनाय बारनाय गेलेनाय जेरै थ्र' बल बास्केट बल जोलुर बिदिनो बायदि बायदि गेम दं आरो गेमनि उनावहाय जोंहा गान खननाय कमपिटिसन गान खननाय मोसानाय बिदिनो जोंहा कमपिटिसन जायो बेफोरावबो आहो बाहागो लादों बाहागो लानानै गोबां रंजानाय मोन्दों आरोना आरो इभेरि गासिबो जोंहा प्रग्राम जाबाय थायो ओ बुंनो थाङोबा बिदिनो टिसार्स दे सिलद्रेन्स दे माबा माबि जाबाय थायो जोंहा प्रग्रेमावहाय जोङो आरो ओ प्रेजेनटेसननि कमपिटिसनबो जायो जोंहा सोर बांसिन मोजाङै होननो हागोन बेफोरनि सोमोन्दैयै आरो जोंना बिदिनो रेलि बिदिनो बायदिसिना कमपिटिसन जायो आरो जायखौ जों बाहागो लानो मोनो आरो जोङो नलेज मोनो गोबां माबा माबि सोलोंथाइ सोलोंनो मोनो दा दा जोंनियावहाय ओ फ्रेसार्सावहाय फ्रेसार्सावहाय गोबां रंजानाय जायो जोंखौ रेगिं खालामो रेगिंथ' होना बिदिखौ मोनसे रंजानाय आरोना बिदिनो जोंनावहाय जोंखौ खालामनो होयो फेसन श' जायो फेसन श' सिंगिं बिदिनो आरो प्रपज खालामनोबो होबावोसो सेनियरफोरखौ हाय जुनियर जुनियरफोरा सिनियरफोरखौ खालामनांगौ बेफोरबादि आरोना बेफोरावनो माने गोबां माने जोङो रंजानो मोनो मिनिलायनाय जायो बयखौबो बेफोरखौ दा आरो दा फेरवेल सिनियरफोरनि फेरवेलबो जानो थांदों बे फेरवेलावबो जोङो गोबां बिदिनो बाहागो लादों मोसानाय गान खननाय सिनियर्सफोरखौ इनटारटेनमेन्ट खालामनाय बिदिनो सोलिफुनाय माबा गेम बिदिनो मोजां जागासिनो आरो

आरो सम सम जोंनि इउनिभारचिटिनिफ्राय जोंखौ कलकाटायावबो जोंखौ लांदों ओ स्टादि तुरनि थाखाय बे स्टादि टुराव जों थांदों जोङो जोेजों ओइस अ दि मेम गाइद खालामदों आरो प्रसान्त सार गाइद खालामनो थांफादों जोङो मोजां जायगा नुहैदों बेवहाय आरो जोङो भिकट'रिया मेमरियेल आवहाय बिदिनो चार्चाव जोंखौ लांदों इक' पार्काव जोङो बिनि बारै फैनानै एसाइन्टमेन्टबो होनांदों बेफोरनिफ्राय जों गोबां नलेज मोन्दों बेखायनो आङो मोजां मोन्दों आरो जोंनि टिसार्सफोरा जोंखौ मोजां गाइद होबोगासिनो आरोना बिदिनो आंनि सोलिफुनाय माबाया गोबां मोजां थांगासिनो आरो बेबादिनो